जेनाकि सिक्का हो गेलै पहिले जइसे कि होइ रहै जेनाकि हो गेलै चाउरसँ घी लेना छलै तऽ एक किलो चाउरके बदलामे जे रहै एक किलो घी नहि ने देतियै हमरा तऽ घी के जादा ने कनि दाम छै पहिले तऽ यहि ने लेन देनमे दिक्कत होइ रहै तऽ जइसे आबऽ ककरो कि कहै छै चाउर लेना छै एक किलो ओकरा बदलना जे चाउर बदला मे जे मुरही लेना छै आब ओकरा लग मुरही नहि छै ओकरा लग छै जन्दो आब आरो एकगो आदमी जेकरा कि जे मुरही छै लेकिन ओकरा जन्दो चाहियैह तऽ पहिले हमरा लग एकरा ले लगते चाउर लेइके जाइले लगते माथा पर ढोहिके जन्दो बला लग ओकर बाद फेरो जन्दो हमे बदला करबै ओकरोमे कि करते एक किलो जन्दो देतै कि करते एक किलोसँ कम छै ओ जइसे तऽ ओकरा कम जन्दो हेतै तऽ हमरा वहि लागैले लै जेतै जेना आबऽ मुरही हमरा खाइके पूरा मन छै तऽ हमे मुरही खाइ वास्ते हमरा कम जन्दो जे लगलै कम जन्दो जे लइके गेलियै आब फेरो कत्ते टा कम मुरही देतै कि बेसी देतै मनेकि ढेरि दिक्कत होइ रहै तऽ सिक्का जहियासँ एलै तऽ आबऽ जेछै राहत हो गेलै तऽ जेना सिक्का हो गेलै तऽ दाम एकरो बनि गेलो छै कि इतना मुरही लेबऽ चालीस टका किलो चाउर लेब तीस टका किलो तीस टका किलो जेहिना मतलब कि दाम रहलै ओकर बाद फेरो यहि नि सिक्का एलाके बाद मतलब कि थोड़ा आसान हो गेलै जिनगी जिये पड़ै हमरासँ अगर सिक्का ओकर बाद नोटो एलै तऽ मनेकि हइ एक अच्छे चीज भेलै कि आबि गेलै नहि तऽ पहिले बहुत हि आबऽ जइसे एगो बकरिया छै आबऽ ओकरा बेचिके हमरा चाउर लेना छै आबऽ जे कि कहै छै जे चाउर लेना छै आओर हमरा एक बकरी जेछै हमरा दस बोरिया चाउर रे बराबर छै लेकिन ओकरा लग दस बोरिया छेबै नैहि करै तऽ हम ओकरा बकरी केना दै देबै आधा बकरी काटिके नहियै ने देबै तऽ हमरा आबऽ चाउर नहि खरीदै आओरो हमरा केनाओ ने केनाओ खोजैले लगते मतलब कि पूरा दिक्कतसँ केहुनाओके खोजबै तब हमरा जे करि के चाउर मिलतै ओकर बाद फेरो चाउरो बदलना छै तऽ ओहोमे दिक्कत मतलब पहिले पूरा दिक्कत होइ छलै ओकर बाद फेरो जहियासँ सिक्का एलै धीरे धीरे सिक्का एलै नोट एलै तऽ मने कि जिन्दगी आसान हो गेलै मतलब कि ई बहुत बढ़िऑं बात हो गेलै